अहाँ अपन बारेमे हमरा किछु बताउ आओर अहाँके लक्ष्य की अछि हमर हमर नाम प्रियंका कुमारी छै आओर हमे मतलब बिहार बोर्डसँ इन्टर मैट्रिक आओर इन्टर करले छियै आओर हमराके मतलब यहाँ विद्या बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीमे एडमिशन हो रहलो छै मतलब यहाँ से ग्रेजुएशन के भी टेक्नोलॉजी डिग्री मिलतै और मतलब यहाँ से हम निकल के बी सी ए कर के कुछ आगे कुछ करैके चाहै छियै मतलब पढैके चाहै छियै जैसे कि मतलब एम सी ए चाहे कुछ भी आगे भी पढै चाहे छियै आओर हमे चाहे छियै कि हमरा एकरेमे मतलब कोइ चीजमे सेलेक्शन हो जाइ अगर सिलेक्शन नहि भी हेतै तऽ हम अपन बिजनेस करबै आओर बस यही सब